हँ प्रणाम करैत छी कहलहुँ हँ जे हम बच्चाके हम छुट्टी चाहैत छी एक हप्ताहके लेल

हँ छुट्टी छलैया मगर की कहैत छी कनि बिआह दानमे जायके छै ताहि वजह से

हँ

हँ बंद तऽ छलै हँ मगर ओहिमे काज नहि भऽ पयलै नहि काजके डेट आगाँ बढ़ि गेलै तऽ बुझले यऽ अब काजके डेट आगाँ बढ़ि गेलै तऽ ओहि अनुसार तऽ छुट्टी लेबऽ पड़तै ने तब जेना जे कहबै छुट्टी देबै तऽ लऽ जेबे बच्चा सबके आ नहि देबै तऽ नहि बच्चा सबके छोड़ि जेबय तहन

से देखियौ केना की होइत छै बच्चा सब पढ़ाइयो लिखाइयोमे सेहे छै

हमरा बौआके नाम निहाल कुमार नहि हमरा तीन गो यऽ दू गो बेटा यऽ एगो बेटी यऽ हँ हँ तीनो ओहि इसकुलमे यऽ एगो अछि छठामे एगो यऽ पहिलामे एगो यऽ अखन नर्सरीमे

नाम बेटाके नाम एगोके निहाल दोसरके बड़का बेटाके नाम यऽ निहाल कुमार छोटकाके नाम यऽ लभ्यांश कुमार बेटीके नाम अछि गुँजा कुमारी

हँ एगो छठामे एगो पहिलामे एगो नर्सरीमे

हँ हँ हँ छुट्टी तऽ लेने छलै हँ हँ हँ की कहैत छियै काज भऽ गेलै तै नहि तऽ नहि लैतिऐ हँ हँ हँ ठीक छै